जय झूलेलाल मेम हा मेम मुंहिंजो नालो पूजा आहे एक्चुली मूं हीअंर ट्वेल्व जो एक्जाम ॾिनो आहे त मूंखे उमीद आहे की मुंहिंजा सुठा मार्क्स ईंदा ऐं मूंखे एमिटी यूनीवर्सिटी में एडमीशन खपे त तव्हां थोरो मूंखे उनजो प्रोसिज़र ॿुधार मूं कॉमर्स स्ट्रीम मां कयो आहे हा हा हा जी जी जी

हा हा न मेम एक्चुली मां श्योर कोन्ह आहियां इन बारे में अञा मूं टेवल्थ ॾिनो कॉमर्स में इंट्रेस्ट हो मतिलब कॉमर्स ऐं साइंस जी चॉइस हुई त मूंखे लॻो साइंस मुंहिंजे लाइ मतिलब मूंखे सम्झि में घटि ईंदो आहे त मूं कॉमर्स खयीं हाणे अगरि तव्हां मूंखे थोरो ॿुधाईंदा त मां मतिलब बेटर डिसिजन खणे वठंदसि हो मुंहिंजे हा मूंखे इन बारे में न अञा नॉलेज कोन्ह आहे पर मूंखे कंप्यूटर में इंट्रेस्ट आहे हा कंप्यूटर में इंट्रेस्ट आहे मूंखे हा हा न खणी त वठंदसि पर हुनमें मतिलब छा पोइ प्रोफ़ेशनली मूंखे हुनमें बेनीफ़िट थींदो या ईअं त न की बर्डन वधी वेंदो मां न हिन पार रहां न हुन पार रहां त मूंखे थोरो आइडिया कोन्ह आहे इन बारे में

हा हा हा हा त बेसिक नॉलेज त आहे मूंखे जीअं विंडोज़ आहे विंडोंज़ जा जेतिरा बि आहिनि कुझु बि मतिलब प्रजेंटेशन अगरि ऑफ़िस में ॾियणो आहे या को वर्क एक्सिल जी शीट आहे टेली आहे मतिलब मुंहिंजो अकाउंट्स सां रिलेटिड जेको बि आहे ओतिरो त मूंखे ईंदो आहे ऑलरेडी हा मूं नंढा नंढा कोर्स जीअं थींदा आहिनि न ॿाहिरि हूअ नंढा नंढा कोर्स कयल आहिनि मुंहिंजा

ठीकु आहे ठीकु आहे नई नई मूं ॿाहिरि ॿाहिरि कोर्स कया हूअं ई मतिलब कॉमर्स कयो हुनमें कॉमर्स एक्नॉमिक्स अकाउंट इंग्लिश ऐं मैथ हीअ पंज सब्जेक्ट हुआ पर मूंखे हा मगरि मूंखे इहो कंप्यूटर वणंदो हो त जीअं समर वेकेशन में बी महीननि जो टेली करे वरितो पोइ कॾहिं टाइपिंग करे वरितो कॾहिं विंडोज़ करे वरितो ईंअ नंढा नंढा कोर्स कयल आहिनि हा हा जी जी जी जी

जी जी जी जी अच्छा जी जी जी जी हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा जी जी

ओके

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा हा हा त मेम अगरि मतिलब हीअ कंप्यूटर जो मां बी सी ए कंदसि इंस्टेड ऑफ़ बी कॉम त तव्हांजो चवण आहे की मूंखे बेनिफ़िट वधीक थींदो ईअं था चओ अच्छा अच्छा हा हा त ठीकु आहे मूंखे बी सी ए जो ॿुधायो जी जी अच्छा अच्छा

हा हा अच्छा ऐं मेम जेके ॿाहिरि सेटिफ़िकेट कोर्स नंढा नंढा कया हुनजी वेल्यू कोन्ह आहे डिग्री सां गॾु हुजे अच्छा हा ओके हा हा अच्छा अच्छा हा हा

अच्छा अच्छा हा हा हा हा त अच्छा अच्छा ऐं कंप्यूटर सां गॾु हा अच्छा हिकिड़ो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थींदो कंप्यूटर में इहो कमु कीअं थींदो प्रेक्टीकल सां करे ॾेखारो हा अच्छा हीअ त सुठो थियो न मेम हा त पोइ ठीकु आहे जीअं वधीक सुठो पियो लॻे हा अच्छा अच्छा ही त तमामु सुठो थियो ॿ लाइनूं खुली वेंदियूं हिन दफ़ा हा हा ठीकु आहे पोइ मेम इहेई इन जे बारे में मूंखे ॿुधायो फ़ॉम कॾहिं भरंदसि मां अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हिते लखनऊ में ई मिली वेंदो मूंखे मां लखनऊ में रहंदी आहियां कंहिं कंहिं कॉलेज जी पॉलिसी थींदी आहे न सेम शेहर में कोन्ह ॾींदा आहिनि त इन करे पुछियां पयी

अच्छा साल जो

अच्छा ऐं हुनजी फ़ीस बि एक्स्ट्रा हूंदी त मेम यक्को ई ॾियणो आहे नाइनटी नाइन थाउज़ेंट क्वाटर्ली कोन्ह वठंदा आहिनि हा इन करे ई पुछां थी न हा पोइ क्वाटर्ली सेमेस्टर वाइज़ वठंदा न ठीकु आहे हा ठीकु आहे जी जी जी अच्छा त हुनमें मेम छा एडीशनल आहे बी कॉम सां मतिलब हू हुनमें छा बेटर आहे हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हा मेम सेविनटी फ़ाइफ़ तव्हांजो कट ऑफ़ आहे न त मूंखे मतिलब ओतिरी त कंफ़ॉर्म आहे एटी फ़ाइव नाइनटी तांईं मुंहिंजी अची वेंदी हा हा अच्छा साल जो अच्छा बिल्कुलु ऑलमोस्ट डबल बी कॉम हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा

अच्छा त मेम बी कॉम वारे खे प्लेसमेंट कोन्ह ॾींदा घटि हूंदो आहे अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे और मेम हॉस्टल जी फ़ेसिलिटी बि आहे छा हुते तव्हां वटि हॉस्टल फ़ेसिलिटी बि आहे त ल लखनऊ जा जेके रेसिडेंट हुननि जे लाइ कंपलसरी त कोन्ह आहे हा हा हा अच्छा त पोइ ठीकु आहे पंहिंजे घर में रहजे ऐं बस में अचिजे हा उहो वधीक सुठो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मेम मां वरी तव्हांखे जुलाई में कॉर्डीनेट कयां थी ऐं पर मूंखे श्योर आहे की मतिलब तव्हां सेविनटी फ़ाइव कट ऑफ़ चयो था ऐटी फ़ाइव नाइटी मुंहिंजी अची वेंदी एतिरो त मूंखे श्योर आहे हा हा हा मेम स्टूडेंट खे को डिस्काउंट मतिलब पहिरीं अचण वारे खे या पोइ जीअं स्कॉलरशिप एतिरी पर्सेंटेज आयी आहे त अच्छा अच्छा अगरि नवें खां वधीक आयी मुंहिंजी त अच्छा ठीकु आहे हा हा हा हा पोइ हाणे एक्ज़ाम त ॾई वरितो आहे हाणे रिजल्ट ॾिसूं नवें ईंदो त हा जी जी जी थैंक्यू मेम हा हा जी जी हरि ओम जय झूलेलाल